किडे वनस्पतीची पानां मुळां फुलां खावंक शकतात कांय किडे आकत्मी आकत्मीक भाग खातात किडे पान खावपाच्या प्रकारांत पानाचे बिंग पिसो आनी तरनाटो सुंगट हाच्या पानाचेर खड्ड्यांत खावप हाचो आस्पाव जाता पानाच्या कांठार अनियमीत खाज येवप सादारणपणान वेगवेगळे व्हाळ व्हडलें सुंगट टिळक आनी केटेडीड हाका लागून जातात पानाचें परिपूर्ण अर्दवृत्ताकार कापलेले भाग पान कापपी मधमाशी आशिल्ल्याचें दाखयतात पुरायपणान पाना भितर खावप हाका खणकाम अशें म्हणटात पानाचें खणकाम करपी भिंगां माशी आरखडी पतंग हांचे मदीं मेळटा कांड चौकप सादारपणान बोअर करता आनी ते भितरल्यान लार्वा म्हणोन खातात म्हत्वाच्या बोरराक लांब शिंगे आशिल्ले बिटल दातूचे लांकडी बोरींग बीटल कोरीवपी बीटल आनी कांय उण्या प्रमाणांत मेळपी पतंग हाचो आस्पाव जाता मुळांत चौकपी किडींत उदरगती खातीर पुरायपणान वनस्पतीच्या उदकाचेर जगपी जातीचो आसपाव जाता तशी मुळा वयल्यान आनी मुळा मुळांचो किडो आनी जमनींतल्यान कार्बनी पदार्थ आनी मुळां हांच्या संयोगान खावपी जाता सोंसपी किडे कोशिकांचे आशय वा रोस काडून उडयतात आनी तांकां लागून वनस्पत दुबळी करतात ह्या सोंसपी किडी मदले कांय किडे लाळांतल्यान द्रव्य पदार्थ वनस्पतींनी घालतात ह्या श्रव्याक लागून वनस्पती मरूळ येता हाचो पुरावो बकरी स्केल खावपांतल्यान मेळटा पित्ताच्या एफिडाच्या बाबतींत जाता तशें जेल तयार जावंक शकता वा पानाचे कांय भाग मारूंक शकता जशें लीफ हॉपर जळ हातूंत दिसता सोंसपी किडे एमिनो एसिडा परस चड उदक आनी साकर घेवपाची प्रवृत्ती आसता सोंसपी किडे चड साकर उदक म्होंवामूस म्हूण भायर काडून आपलें पोशण समतोल दवरतात जे आक्षेपा रितीन चिकट आसता आनी काळखाच्या मोल्डाच्या वादीक आदार दितात तशेंच म्होंवामूस त्रास दिवपी चोळपी वाचप्यांक लोगोवपाक शकतात आनी मुयोय आकर्शीत करतात जे सोंसपी एफिडाक शिकारी आनी परजिवी हांचे पासून राखण दितात म्होंवामूस निर्माण करपी किडींची लोकसंख्या वेवस्तापन करपाची एक कळ म्हणल्यार तांची राखण करपी मुग्यांचें नियंत्रण दवरप कांय किडे तांतयां घालपा खातीर वनस्पत आपून नुकसान करतात तातून सिकाडा हाचो उल्लेख करपा सारको प्रकार दिसून येता जो चडान चड उगमाच्या वर्सांनी झाडाच्या ल्हान फाट्यांक बरोच नुकसान करपाक शकता झाडाचे क्रिकेट कांडटा थंय तांतयां घालता आनी अशें करतना रोगकारपदा संसर्जन जावंक शकता तशेंच बागेंत मच्छर हे सुद्धा त्रास दितात मच्छर चडशे झाडांचेरच बशिल्ले आसतात आनी कांय किडे झाडांचेर कळे येतात किंवा फुलां येतात तीं पयलींच खावन उडयतात दशणींच्या झाडांक मिलीबग्स हे कीड लागता आनी ते फुल्ल दशणीचें झाड पानां आसता ते धवे करून उडयता